मा खालामदों गारि गारिखौ बायनो नागिरदोंमोनहाय दाख्लै थांदों दाख्लै थांदोंमोन फसायाखै

गारिखौथ' पालसारखौनो लानो होदोंमोन आं ओमफ्राय दा आरो जिब गार्ड ना मा सो लानो होनबाय दं मालिकआ दाथ' जिब गार्ड ना मा पालसारबो लानो होनदों जिब गार्डबो लानो होनदों ओमफ्राय दा अबे मोनसेखौ लानाय जायो ओमफ्राय दा रायलायनायानो जाथ'वाखैमोन अह मानासआव थांग्राखौसो लानो नागिरदोंमोन दा आरो आङो फैसायाबो जास्लाबा दा माबाफोरखौनो पालसारफोरखौनो लाथ'दो होनदोंमोन आरो आङो अह फिक्स जाथ'वाखैनो रायलायनायानो दामखौ एह आरो सेकेण्डहेन्दखौबो सेकेण्डहेन्दखौ लाबाबो उनाव फाहामबाय थांनांगौ जायो होन्नानै दा गोदानखौनो लानो होन्नानै बुंदोंमोन र' मालिकआ ओह ओमफ्राय दा आरो मालिकआ होनदों फैसाफोराबो थाबाय थाया लायखानांसिगोन होन्नानै बुंदोंमोन र' ओमफ्राय नोंसानावनो नोंसाखौ फानदों फानगोन होन्नायखाय फानो होन्नायखाय नोंसानावनो सोंनो थाहांदोंमोन आरो बायनो ओमफ्राय दा दामखौबा बेसे बेसे होनगोन होन्नानै जोङो हौवा हिन्जाव रायलायबाय दं आरो ओहो जाथ'वाखैनो खब'रफोरालाय मा बायदि नोंनालाय एह खबरफोरा मा बायदि होनदों दा एह बेसेआवथो हरनो नागिरदों नोंसालाय बेसेआव दामखौ नायथ'दो आरो ना ओं गोदानखौनो लानो होनबाय दं ओमफ्राय ओह एसे बोरायखौ नांथ'ला दे होन्नानै बुंदों आरो मालिकआ गोदानखौनो लाखाबाथाय दे होनबालाय दे आब' होनबालाय मोजांबालाय